हलो नमस्ते हा मैडम तव्हां तव्हांखे मां त इहे कंस्ट्र्क्शन कंदो आहियां ऐं तव्हां किथा कराइणो आहे वरी बि तव्हां मूंखे रेफरेंस ॾिनो

तक़रीबनि हिकु लख असी हज़ार लॻंदव

टाइल्स लॻंदियूं हुन खां पोइ ईंटू हुन खां पोइ सभु सीमेंट कॉंक्रिट ऐं लेबर ऐं हिन खां अलावा जे को इहो पिलर विझंदो माण्हू मिस्त्री खपंदा मूंखे चारि मूंखे गॾु उहे बि त वठंदा हुन खां मैडम हिकु ॿ सालनि खां पोइ त हेतिरा हेतिरा इकोनॉमी वधी वेई आहे ॾिसो टाइल्स में बि केतिरी वैरायटीस आहिनि छा ईंदियूं आहिनि टाइल्स में त हल्की कॉलिटी जी बि ईंदियूं आहिनि जंहिं में हिकु हिकु टाइल्स जे पुठियां पंजवीह रुपिया घटि आहे ऐं खाई हिकु टाइल्स जे साढे नवे रुपए सां शुरू थींदी आहे पंज सौ असी ताईं वेंदी आहे ऐं ऊची में ऊची टाइल्स थींदी आहे त उहो ॿ सौ सतरि ताईं वेंदी आहे इहे त मां तव्हांखे मिडल वारी ॿुधाईमांव हा ॾिसो कमु माण्हू हिकु दफ़ो कराईंदो ज़िंदगी में घणी घणी थोरी घर ठहंदा आहिनि हा हुन उहो तव्हां पहिरो पाणि सिलेक्ट करे ईंदव ऐं पाणेई बुक कंदो न छो जो हर को पंहिंजे स्टाईल सां थो वठे छो हुननि खे पंहिंजूं टाइल्स जे के न गिनियूं चुनियूं था सलेक्टिड था कनि हाणे जीअं मां पुठियां हफ़्ते में मां कंहिं जो खयो कॉन्ट्रैक्ट त हुन छा कयई चयई मूंखे न चेस्ट वांगुरु खपे टाइल्स ठहियल हुजे शतरंज जीअं हूंदी आहे न त तीअं शतरंज वांगुरु टाइल्स हुजनि त हुन पंहिंजी फस्ट फ्लोरिंग ते उहा विधई वरी प्लैटफॉम जे को आहे किचन जो प्लैटफॉम हुन ब्लैक ग्रैनाइट जॻहि ते विझां थी चयई मूंखे हिते ब्लैक ग्रैनाइट खपे ऐं प्लस साईड वारा जे के हुजनि उहे वरी मुंहिंजे लाइ वाईट चेक्स में हुजनि हा हा हा पोइ पर हुनजी चार्जिस तव्हांखे पाणि मतिलबु तव्हां बुक कंदव तव्हां ई वठी ईंदव छो जो मो मोडयुलर किचन मोडयुलर किचन में त हर कोई पंहिंजे हिसाब सां थो वठे न जी जी

थोरो सो त विहंदासि थोरो पंज सत हज़ार हेॾे होॾे थी वेंदा मैडम ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा